हमारे भारत में योग गुरु बाबा रामदेव हैं वो काफ़ी सारे आसंस बताते हैं योगाएं बताते हैं जिनसे मोटापा कम होता है बी पी कम होता है शुगर और इत्यादि काफ़ी बीमारियों का योगा करने के लिए वो आसंस बताते हैं जैसे अब उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं जैसे उनका तेल बताए उन्होंने पतंजलि के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पतंजलि की निकाली हैं जैसे शहद हो गया घी हो गया और इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने और उन्होंने काफ़ी योगाओं से काफ़ी लोगों को ठीक किया है क्योंकि रोज सुबह जो उनका एक चैनल है जिस पर उनकी सारी योगाएँ दिखाई जाती हैं वो आसन करते हुए दिखते हैं हमें बताते हैं कि आप कैसे कैसे कौन कौन सी योगा कौन सी बीमारी के लिए कर सकते है और इससे छुटकारा पा सकते है और वो सबसे अच्छी कपालभाति करते हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं जिन्हें हम सुनकर हम अपने ऊपर लागू करके काफ़ी ठीक हो सकते हैं और सबसे अच्छा वो वजन घटाने के लिए जो आसंस बताते हैं वो काफ़ी काम आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं भी ही करती हूँ और मुझे काफ़ी फायदा मिलता है